नोगोरनि खौरां बिलाइयाव गामियारिनि रादाब रादाबफोरा जेरैबायदि सेबखांनांगौ बेबायदि सेबखांजायाखै होनना आं सानो मानो होनोब्ला जोङो जोंनि गामियारि बिथिङावहाय नोगोरारिफोरनि बायदि जायाखै मानो होनना बुङोब्ला नोगोरावहाय जेरैबायदि बेबायदिनो आथिखालावहाय गोबांथार फिसा फिसा मिडिया फोर ओंखारबाय आरो आरो बेबायदिनो मिडिया फ्रा गोबां जानायनि गेजेरजोंहाय नोगोरावहाय जेसेबां मानि जिसिबां मानि कमप्लेन फोर जायाखै मानो जिसिबां मानि बायदि रोखोम नारा नाथा जेंना जेंसि जायाखै मानो मिडिया यावहाय थाबैनो नुनो मोनो मानो होमब्ला आथिखालावहाय गासैबो बिथिङावनो बेबारावहाय जौगाहांनाय सौफैबाय बिनिखायनो नोगोरावहाय बांसिनैहाय खौरां नोगोराव नोगोरारिआव जानाय जाथायफोरा खौरांआव बांसिनानो गोसारो आरो गामियावहाय बेबायदिनो गामियाव रिपटार फोरा सहैस्लाबा मानो होनोब्ला बिसोरो नोगोरावसो थाजोबो बिनिखायनो गामिनि खौरांफोरखौहाय मिडिया याव दैथायहरनो थाखायहाय मानसि गैयै जायो बेनिखायनो नोगोरनि मानसिफोरखौहाय एबा मिडिया पारसन फोरखौहाय लेंहरनांगौ जायो बे रोखोमै बे रोखोमोमावनो गामियारिनि जानाय जाथायफोरखौहाय गोबांथार गामिनि जाथायफोरखौ फोसावनांगौ फोसावनो फोसावनो सानोब्लाबो फोसावनो हाया जायो बेनिखायनो बे बिथिङावहाय जोंनि मिथिनाय बायदियावहाय जोङो जोङो जायफोरखौहाय फोसावनांगौ जायफोर गामिनि जेंना जेंसि बे जेनेबा दैबानाजों हा खुरखानाय बायदि बायदि दै लोमजानाय बेबायदिनो गोबांथार आबाद खहा खालाम जानाय बेबायदिनो मैदेरफोरजोंहाय बेफोरबायदिखौहाय जोङो मिडिया पारसन आवहाय हरनो गोब्राब जायो मानोना गामियारि सुबुंफोरा बेबा बर' बर' गामिफोरावहाय ओनसोलफ्रावहाय गोजान बिदिनो हाजो सेर सेर थानाय सुबुंफोरा बेबायदिनो गोबांथार जिब जुनादजों उतखारि खालामजायो बेफोरखौहाय मिडिया पारसन फ्राव होनो गोबांथार सम नाङो बिनिखायनो बेखिनि समावहाय बेखिनि समावहायनो बिनि खारनावनो दा मिडिया फोरा गामियाव गैयैखाय एबा सोहोराव गासियावबो थाहैनायखाय बिनिखायनो गामिनि जेंना जेंसिफोरखौहाय बेबायदिनो सुफुंनांगौ एबा मिडिया पारसन फ्राव होनांगौ होननानै होनांगौफ्राव लेट जायो एबा एबा जानाय जाथायफोरखौहाय माबा आनदोआवनो थानांगौ जायो मोनफ्रोमबो जाथायफोरा गोसारा बेनिखायनो गामियारिनि गामियारिनि जाथायफोरखौहाय सेबखां जानांगौ बेफोर बेबायदि सेबखांजाया होनना जेरैबायदि सेबखां जानांगौ बेबायदि सेबखांजाया होनना आं सानो मानोना नोगोरावहाय गोबांथार आथिखालावहाय बिदिनो मिडिया फोर दंसै बेनिखायनो नोगोराव जानाय जाथायफोरा आथिखालावहाय गोबांथारै थाबैनो गोसारो बेबायदिनो जोङो बुंनो हायो मानोना गामियाव थानाय सुबुंफोरा बेबायदिनो नांगौबायदियैहाय गावसिनि जाथायफोरखौहाय सरखारनिसिम फोरमायहरनो थाखाय मिडिया पारसन फोरखौहाय मोना बेनिखायनो जोंनि बायदिब्ला नोगोरारि खौरां बिलाइयाव गामियारिनि रादाबफोरा जेरैबायदि सौहैनांगौ बेबायदिनो सौहैया बेबायदिनो लेट यैहाय जोङो सौहैयोब्लाबो जोङो लेट यैहाय सौहैयो बेफोरबायदिनो जायो आरोना बेबायदिनो नोगोरारि आरो गामियारिनि फारागथि जेरैबायदि जोङो जोंनि मेगननि नोजोरजोंहाय नुनो मोनो बेबायदिनो मिडिया पारसन फोरा नोगोरारिनि बिलाइयाव एबा गामियारिनि गामियारिनि रादाबफोराव जेरैबायदि सेबखांनांगौ बेबायदि सेबखांजाया होनना आं सानो